हेलो प्रणाम सर सर हमर बच्चाके रिजल्ट कोना कि रहलै

अच्छा तब आओर कोनो सब्जेक्ट उब्जेक्टमे

सर बच्चा तऽ घरपर बदमाशी ज्यादा करैए पढ़ै तढ़ै कहाँ अइ अहाँ कहै छिए नम्बर ठीकठाक छै हँ बदमाशिओ बड़ करै छै यौ सर नहि तऽ कनी सर डाँटो डाँटबो कड़ा करिऔ अहाँसब से तऽ कहि दै छै जे पिठेपर कहलक हँ कापिए नहि आनलिए हँ आओर मारिए खालए छै चलि आबै छै एम्हर मुँह लटकाके बैठि जाइ छै

ठीक ठीक ठीक छै तऽ ठीक छै ठीक छै ठीक छै सर